आंनि मोजां मोन्नाय बोथोरा गोजां बोथोर मानोना गोजां बोथोराव गोसोबायदि उन्दुनो हायो गोसोबायदि देलायनो हायो गोसोबायदि जानाय लोंनाय थानो सुखु मोजां मोनो मानोना गोजां बोथोराव जों बेरायनोबो गोसो बायदि मोजां जायो नाथाय जों गरम बोथोराव बेबायदि हाया ओंखायनो जोङो आङो गोजां बोथोरखौ बांसिन मोजां मोनो गोसो बायदि सोलिनो हायो गोजां बोथोराव उन्दुनो हायो देलायनो हायो बेरायनो हायो नाथायबा गरम बोथोराव जों मोजां रोखोम द्रेस गान्नो हाया मोजां रोखोम देलायनो हाया गोसो बायदि बेरायनो हाया बेनि थाखायनो जोङो आङो गोजां बोथोरखौ मोजांसिन मोनो मानोना गोजां बोथोराव गोसो बायदि बेरायनो देलायनो गोसो बायदि सान्नाय मथे हाजोबो बिनि थाखायनो आं गोजां बोथोरखौ मोजां मोनो